मैंने अपने गेम बॉक्स पर वर्चुअल जो गेम खेला है वो है लूडो लूडो खेल के मैंने अपने पैसे गवाएं हैं कमाए नहीं हैं तो मैं काफ़ी इन चीज़ों में सक्रीय था अब नहीं हूँ और लूडो मेरा फेवरेट गेम है और ये एक रिएलिटी शो गेम है जिसको आप खेल सकते हैं और उसको ऑनलाइन भी खेल सकते हैं अच्छा गेम है